वैश्णों माता दे जुल्लै अस घर आये ते मैं इयां बड़े जैदा टूर लाये न उध्दर शिमला शिमला आह्ली साइड बी गेदी आं उत्थै बी चार पंज दिन रेही आई ही जून जुलाई च जम्मू च ते बड़ी इयां गर्मी होंदी ऐ बट उध्दर जेह्ड़ा जेह्ड़ा मौसम होंदा ओह् बड़ा ही शैल होंदा उध्दर जेह्ड़े जेह्ड़े प्हाड़ होंदे नैं उध्दर इन्ना मजा औंदा ऐ कि तुस सोची बी निं सकदे कि उध्दर किन्ना मजा आंदा उत्थै बी बड़ी सारी जगह न जेह्ड़ी दिक्खने न और उध्दर दा जेह्ड़ा रैह्न सैह्न ऐ लोकें दा बड़ा ही शैल ऐ फिर उद्धरों आं अस जुल्लै घर आन्ने आं मैटाडोर अस लेइयै गेदे हे पूरी रात उत्थै मैं मजे च गै रेह् उध्दर आंदे जंदे जुल्लै अस घर इ'न्ना गड्डी च बैठी बैठी बंदे थक्की जन्दे लेकिन मिकी ऐसा किश फील निं होंदा मजा आई जंदा पूरा ओह् जुल्लै आओ उत्थुआं फिर जम्मू च जम्मू च बी बैसे जिन्ना मजा जम्मू च ऐ इ'न्ना बाकी लोक आक्खदे ना बैसे बी जो मजा घर च आंदा ऐ ओह् मी कदें बाह्र ओह् बाह्र निं आई सकदा लेकिन फिर बी हु'न मैं इध्दर कठुए आह्ली साइड आई दी आं इध्दर रोह्नी आं इध्दर दा म्हौल वी जम्मू दा म्हौल बैसे ते इक्कै जेहा ही ऐ कोई फर्क ते निं होंदा लेकिन फिर बी थोह्ड़ा होंदा ऐ कि घरा दा बाह्र रौह्ना घरे आह्ले बी थोह्ड़े टैंशन च होंदे कि कुड़ी कल्ली बाह्र गेई ऐ कुतै बड़ा बड़ा इक स्हानू एक्सपीरियंस होंदा ऐ जुत्थै बक्खरी बक्खरी जगह जाह्चै हर जगहदा अपना ओह् ऐ बैसे ते मी समझ निं आवा दी इत्थै मैं केह् बोल्लां लेकिन फिर बी हर चीज मैं बोल्ली जा निं आं